हांवेन जर जेवण केल्ले केन्नाय बरें जालें ना हांवें चित्तल्ले तशें जाल्यार हांव तें व्हडोवचें ना एक जर खारड जाला तेका आमी कांय उपाय बी करूंक शकना जाल्या तें हांव तशेंच खातले कारण जेवण वेस्ट करप ना ही एक गजाल म्हाजी तकली आस सदांच आसता कारण ते जेवण आमकां कश्टान मेळटा कश्ट केल्यारूच जेवण मेळटा सो ते आमी तेचो वायट उपयोग करप ना